जय झूलेलाल मां निशा जी ममी थी ॻाल्हायां हा हा हा ॿुधाए ॿुधाए मां आई आहियां ॾिसो न टीचर तॾहिं असांजे घर में न शादी हुई त थोरो छा आहे महिमान आया हुआ उनजे गोड़ में ॿार खे ध्यानु ॾेई न सघियासीं सॉरी ग़लती थी वई आहे हाणे असां ॿार ॾे ध्यानु ॾींदासीं त तव्हां बि ॾिसो थोरो ध्यानु ॾियो छा कंहिं महल फ़ोन बि थी खणी वेहे कंहिं महल टी वी हलाए थी वेही रहे त तव्हां बि ध्यानु ॾींदव असां बि ध्यानु ॾींदासीं ॿार ॾे न कंदासीं न कंदासीं कुझु बि न चवंदासीं तव्हांखे तव्हां छा आहे पाण असां जूं अख़ियूं खोलयव तव्हां पाण असांखे ॿुधायव तव्हां ॿार जी मिस्टेक कढियव त असांखे पाण हमेशा लाइ अॻिते ख़बरु पई त ॿारु असांजो नथो पढ़े हा हा हा मोकिलींदासीं सॉरी सॉरी अॻिते इहा ॻाल्हि न थींदी तव्हां बि हाणे थोरो ध्यानु ॾींदा कयोसि असां बि घर में ॾिसंदासीं ॿारु पढ़े थो या नथो पढ़े हा अॻिते अॻिते डायरी बि ॾिसंदासीं ऐं होमवर्क बि ॾिसंदासीं करे थी या नथी करे पोइ तव्हां काई मिस्टेक हुजे त भले तव्हां असांखे फ़ोन करे ॿुधाईंदा करियो त असां अॻिते उन ते वधीक थोरो ध्यानु ॾींदासीं हा हा ठीकु आहे असां अॻिते ग़लती थी वई आहे त अॻिते न थींदी तव्हां बि थोरो ध्यानु ॾींदा करियो असां जय झूलेलाल